हाइक खालामनायनि थाखाय आं हा बाहागोनि हाजोमा ओनसोलखौ बांसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला हाजोमा ओनसोलाव रावबो सुबुंआ थाया आरो बेबादिनो आं सानहाबनाय फोरनि थाखाय आं गाहाम नाङो हाजोमा ओनसोलाव जाहाथे रावबो आंखौ डिसटार्ब खालामा स बिनि थाखाय आं बांसिन मोजां मोनो हाजोमा ओनसोलखौ बेबादियैनो जाहाथे गावखौ गोजोन होनो थाखाय हाजोमा ओनसोलाव हारसिं थानायखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो सानहाबनो थाखाय खाबु मोनो आरोबाव सानहाबनाय फोरनि सोमोन्दै बेखौनो मोजां मोनो जे गावखौ एसे सम गोजोन होनो थाखाय बा मोजां मोनहोनो थाखाय हाजोमा ओनसोलाव मोजां मोननाय आरो गावनि गोसोखौ गोजोन होनायनि थाखाय मोजां मोनो आरोबाव सानहाबनो थाखाय हाजोमा अरन लैथोमा गाथोन बा बरफ गोनां हाजोमा गुदु अरन हाजोमा बायदिआबो मोजां मोनसे होननानै आं सानो आरोबाव गावनि साननायखौ थिर खालामनो बा मोनसे टारगेटाव गावनि गोसोखौ थि खालामनो थाखाय बेनिफ्राय साबसिन हामसिन बाहागो गैया होननानै आं सानो